मूंखे त कोई बाईक न आहे पर मुंहिंजे छोकिरे वटि बाईक आहे जेका हुनखे इलाही वणंदी आहे ऐं लंबी यात्रा लाइ बाईक इहा बुलेट बाईक में बि बुलेट इलाही सेफ लॻंदी आहे